इन्टरनेट इन्टरनेट बहुत अच्छा चीज छै अभी इन्टरनेट यानीकि मोबाइलमे कहीँ भी जेनाकि बिजली बिल भरना छै हमरा इन्टरनेटके द्वारा हम भरि सकै छिए इन्टरनेटके द्वारा ही हर चीज करै सकै छी जेनाकि भेलै अभी इन्टरनेट बहुत स्लो चलै छै जहाँ हमरासभ रहै छिए अभी इहाँके सुविधा ठीक छै लेकिन कभी कभार जे छै इन्टरनेट स्लो चलै छै कभी बहुत अच्छा चलै छै अभी इहाँपर इन्टरनेट बहुत अच्छा चीज छै आदमीसभ बहुत आदमी अभीके टाइममे बुझै छै इन्टरनेटके जमाना छै अभी बढ़िआँसे सभ समझै छै लेकिन बहुत आदमी अइसन छै अभी इन्टरनेटके वैल्यू नहि दै रहल छै ओ सोचै छै हउ एहने चीज छिए एहने आलतू फालतू लेकिन नहि इन्टरनेट बहुत अच्छा चीज छिए काम काम करै छै तेज चलै छै कभी कम चलै छै कभी तेज चलै छै बढ़िआँसे बढ़िआँ काम कभी बहुत जल्दी भए जाइ छै लेकिन कभी कभी स्लो चलैके वजहसे हर काम इन्टरनेटसे रुकि जाइ छै हमरासभ के काम इन्टरनेटसे बहुत जादे होइ छै अभी जेनाकि भेलै कि अँ इन्टरनेटसे कोनो चीज मँगाना छै तऽ इन्टरनेट नेट चलिए नहि रहल छै स्लो चलै छै तऽ हमर काम रुकि गेलै ने एहिना एना तऽ कभी कभी तेज चलै छै तऽ हमर काम जल्दी भए जाइ छै एहिलए इन्टरनेट बढ़िआँ चीज छै सभके समझना चाही इन्टरनेट बढ़िआँ चीज छै एहिलए जे छै इन्टरनेटके सुविधा देने छै सरकार कि आदमीके समयके बचत हुए इन्टरनेटसे हर काम हो जाए जल्दी हो जाए देर नहि लागै इन्टरनेट इन्टरनेट फास्ट चलै छै तऽ हर काम जल्दी हो जाए छै एहिलए हमरासभ इन्टरनेटके बढ़िआँ कहै छिए आओर बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ छै इन्टरनेट इन्टरनेटके द्वारा आदमी अभी बहुत किछु करै छै जेकि इन्टरनेटसे ही बिजली बिल पानि पानिके लिए रिचार्ज भेलै इन्टरनेटसे ही कै लै छै आदमी जे इन्टरनेट समय बचाबै छै आदमीके कहीँ जाइलए नहि पड़ै छै मोबाइलसे ही इन्टरनेटके द्वारा से ही सब काम हो जाए छै अभी इन्टरनेटके द्वारासे जेनाकि भेलै कि हँ कोनो काम भेलै कोनो कागज मँगाना छै इन्टरनेटके द्वारा ही हम मोबाइलेसे कोनो काम करि लै छिए कागज मँगै लै छिए बच्चाके जनमपत्री बनाना छै इन्टरनेटके द्वारा इन्टरनेटपर कोनो चीज देखना छै जानकारी लेना छै तऽ इन्टरनेटके मदतिसे हमरासभ जानकारी लै छिए कोनाके होइ छै जेनाकि हमरासभ अभी कोनो बीमारी छै देहमे इन्टरनेटके मदतिसे हमे गूगलपर सर्च मारै छिए आओर ओकर जानकारी लै छी इन्टरनेटके द्वारा हमरासभ जानकारी हर चीजके जानकारी मिलै छै हमरा सभके इन्टरनेटके द्वारा इन्टरनेट बहुत अच्छा चीज छै हमरा सभके जीवनके लिए बहुत अच्छा छै इन्टरनेट सभके जरूरत छै इन्टरनेटके एहिले आदमीसभकेँ समझना चाही इन्टरनेट बढ़िआँ चीज छै